जोंनि गामिनि मानसिफोरा मोननै आबाद मावो माबा हालि आरो साइना बे मोननै बाहागोआव खालामना लादों गावजों गाव सोरबाया हालिखौ गायनानै आरोबाव माबा साइना फसलखौ गाइयो आरो साइनाखौ गायबानो गावनि मा जायनोखि आबाद मावनाय खर'स बे खर'सफोरखौ गावनो साइना आबाद मावनानै जायनोखि

खर'स खालामनाय फैसा बे फैसाखौ साइना आबादजोंनो जों मोननो हायो आरो हालि फसलखौ जों गाव गावनि नख'राव माने जानो थाखाय खालामनाय जायो आरो आरोबाव माबा साइना फसलखौ फान्नानै जायनाखि मुलाम्फा जायो बे मुलाम्फाजों जों आरोबाव हालि फसलखौ गाइनो माने सुबिदा जायो आरो बेनिखायनो जोंनि गामिनि मानसिफोरा मोननै फसल खालामो जोबोद मुलाम्फा जायो साइना फसलखौ खालामब्ला मुलाम्फा जायो खस्थ'बो जायो खस्थ' खालामबासो जोङो मोजां फिथाइ मोनगोन बे बेबायदिनो गाव गावनि खुसि बादियै गाइनो हायो आरो सोरबाया साइना गाइयो आरो सोरबाया गाया गाव गावनि खुसि बायदियै बे फसलखौ गाइब्ला गाइनानै फानब्ला जायनाखि मुलाम्फा जायो बे मुलाम्फाजों नों गावनि माबा गावनि माने जानिखि उन्नुथि बेखौ खालामनो हागोन आरो नोङो फान्नानै जायनाखि फैसा मोनो बेखौ नों जाय फैसा मोन्नायखौ नोङो आरोबाव हानि फसलाव नों खर'स खालामनो हागोन बेबायदि आरो आथिखालनि मानसिफ्राथ' साइनाखौ जायहानो गाव गावनि जायनाखि हालि हालि फसल बेखौसो जायो साइनाखौ खालामब्ला आरो खस्थ'बो जायो मुलाम्फाबो जायो खस्थ' खालामब्लासो जों माबा मोनगोन मुलाम्फा जागोन आरोबाव